हॅलो कशें आहां गो प्रमील हांव आसा बरें खंय आसा आतां हय तर आतां हाॅलीडे एक्जाम सोंपली आतां हाॅलीडे फाल्यांच्यान दिवाळेची तर आत कितें करया म्हणटा प्लेन सांग म्हाका खंय या कांय म्हण फाल्यां पिकनीकेक खंय या म्हण्टा पिकनीकेक सांग मगो पिकनीक प्लॅन कर कुस्क्यां न्ही या दोग जाणां पिकनीक जावचीना न्हू बरी तर तूं प्लॅन कर आतां कोण फ्रॅंड्स बी येता कांय पळय तुगेलीं हांव एक आसा तूं एक जालें दोन जालीं बाकिचीं दोन तीन ऍरेंज कर हय गाडयेचें गाडी हांव घेता मगो जाल्यार गाडी हांव चलयतलें मागीर या पाच जाणां आसतलीं सगळीं टोटल सो वचपाक मेळटलें हय जालें मगेलें लायसन बीन

हांव मागे एक फ्रॅंड आसा गो तेका सांगतां तूं सुमनाक आनी कोणा घे दोग जाणांक म्हागे दोन जालीं आनी तुमी तीग जाणा जालीं न्ही पाच जाणां हय तर पिकनिकेक कित कितें डिशीज कितें हाडटा तूं जेवणाचें कितें प्लॅन आसा तें पळय मगो मेन्यू बी कितें कसलो तो वॅज नाॅज वॅज आयटम हय हय आं नाॅन वॅज केल्यार बरें म्हागे फॅवरेट नाॅन वॅज चिकन करया चिकन चिली चिकन फ्राय रायस हय बांगडे घेवया बांगडे आनी वॅज आयटम दोन घेवया वॅजीटेरियन आसतलें तेंका वॅज वॅज जाय न्ही जेवपाक आं एक पनीर आनी एक दाल तडका करया आनी तेंका एक चार चार रोटी करया नान गार्लीक नान मेळटा पळय तें करया

टायमींग म्हळ्यार सकाळचीं सकाळचीं गेल्यार बरी न्ही बेगीन साडे णव आठ ते णव भितर या

हय एक दीस पयलीं आनी मागीर मॅसेज कर टायमींग सांग सगल्यांक हय हय हय हय आनी फाल्यां सकाळीं मेळया आमी पिकनीकेक आं ओके आनी कितें कितें आसा आं ओके ओके चल बरें